کنویں سے پانی برقی موٹر کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں جو ہے بازار جانا پڑے گا بازار جانے کے بعد ہمیں پلمبر کی دکان میں یا الیکٹرانک کی دکان پر برقی موٹر لیں گے موٹر لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے تار وغیرہ لیں گے تاکہ اس کو آرام سے لگایا جا سکے پھر وہاں سے بازار سے واپس آئیں گے گھر آنے کے بعد پلمبر کو فون کریں گے پلمبر آئے گا اور موٹر لگائے گا پھر موٹر لگانے کے بعد وہ وہ چیک کرے گا کہ صحیح سے موٹر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے موٹر لگانے کے بعد وہ پانی دیکھے گا کہ پانی صحیح سے نکل رہا ہے تیز دھار سے نکل رہا ہے یا پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ پانی نکل رہا ہے موٹر لگانے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بجلی جو ہاف ہو جا رہی یا پھر اپنی ہی لیبل پہ بجلی آ رہی ہے اس طرح سے ہم پانی کو نکال سکتے ہیں موٹر کے ذریعہ سے